हैलो बस ठीक ठाक तुस सनाओ ठीक ओ अच्छा अच्छा नेईं मतलब लोकें दी आओ जाई ऐ अच्छा अच्छा भी सामनै जगह चाहिदी नी प्लाट ठीक ऐ इ'यां पद्धरा प्लेन अच्छा अच्छा हां ते चलो ठीक ऐ ते उत्थें करने आं भी ते लोकें दी आओ जाई बी ठीक ऐ उत्थें ते भी करने आं हैनी हां में आपें औगा ते कन्नै दुिक्खी लैङ उसी हां मिट्टी कनेही ऐ उस एरिये च पत्थर निं ना बड़े बिच्च अच्छा अच्छा हां ते बस मिट्टी ठीक ऐ ते समान समून उत्थै करी लैगै त्यार किश बाहरा मंगाई लैगे बूह्टे हां चलो में आपूं इक बारी चक्कर लाङ दिक्खी में कल गै आई जाना जल्दी कोला जल्दी खोलना भी इसी हां ठीक ऐ भी दमें दिक्खियै ते अपने करने आं शुरू उसी कम्में गी खरी हां चलो ठीक ऐ भी अच्छा